गुड इभेनिं ओं माने बिजाबनि सोमोन्दै बिजाब फाब्लिसनि सोमोन्दै रायलायनांगौमोन औ माने बोरै बोरै मा खालामबा माबायदि जागोन माने बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनांगौमोन आरो

बे माबोरै मा खालामबा मोजां जागोन बबेहाय माबोरै बेनि सोमोन्दै आरो

बेखौ बेखौ खालामनाया खालामखाबायमोन सार नाथाय बै औ माबादि माबादि मा सिरियाल वाइस लाबोगोन बेखौसो बुजियाखै माने बे सिरियालयानो सिरियालबादि जाबाय माने ए आरटिकेल बायदि जाबाय बै जेथु थफिक बे थफिकखौ माने होनदों

औ औ औ ओं औ औ बुजिदों बुजिदों बुजिदों बै ओमफाय बै जेथु बुकनि बे मा होनो बे इडिटर एडबाइजार बिदांखौ माने माबादि मा खालामनो बेखौ बुजियासै आरो औ नङा माने बे औ औ औ औ येस ओमफ्राय बे बायदि बायदि जेनोबा आं थ' लिरनायाथ' लिरबायमोन नालाय बे जेनोबा मोनसे बे क'क्राझार दिस्ट्रिकनि बे जे माने बाय'दायबारसिटि माने बे एरियानि एरियानि जायखिजाया माने दायबारसिटिनि सायाव लिरबाय आरो दा बे आं लिरनाया लिरबाय नाथाय बेखौ अफिसियेलि गनायथि लानांगोन नामा जेनोबा ऐ गभरमेन्टनिफ्राय

औऔऔ दा मा मा माखासे माखासे दाथाबो कालेक्ट खालामनाय जादों आरो बिदिनो माने गरमेन्ट नं गरमेन्ट बिदिनो दाथा कालेक्सन खालामनाय जादों औ औ ओमफाय औ बेखौथ' लानांगौबा लासिगोन ओमफाय आरो माखासे बे एन जि अ फोर थाफादेरो बे एन जि अ फोरनिबो नांगोन नामा जेनोबा एलव जेनोबा माबा होनो फारमिसन माने औ औ औ औ माने औ थेवबो माने मालाबा गावसोर सुखुवाबा माने फ्रटेस्ट खालामो नालाय माने जे माने हेंथा होयो जे ओंखायनो होनदों नांगौ ना मा जेनबा बिदि सानबाय आरो मालाबा बे बाय'दायबारसिथि इनभायरनमेन्ट बायदि बायदिनि सायाव मालाबा बोरैबा गावसोर सुखुवा बायदि मोनोबा माने बिसोर माने माबा खालामो ओंखायनो होनबाय आरो माने लाजायो नामा होननानै औ औ औ औ औ औ दे होनबालाय थेंकइउ सै सार थैंकइउ औ थैंकइउ थैंकइउ दे